ریاستی ہیلتھ کیئر اداروں میں ناکافی ریگولیشن ایک اہم مسئلہ ہے جس کا براہ راست اثر عوامی صحت اور مریضوں کی حفاظت پر پڑتا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ریاست مختلف اقدامات اور اصلاحات کر رہی ہے ریاست کی طرف سے پہلا قدم ایک مضبوط ریگولیٹری فریم ورک کی تشکیل ہے جس میں تمام ہیلتھ کیئر اداروں کو مخصوص معیارات پر پورا اترنا ضروری ہو اس فریم ورک کے تحت ہر ادارے کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ مریضوں کی حفاظتی طبی معیارات اور پیشہ وارانہ اخلاقیات کے پاسداری کرے اس مقصد کے لیے ریاست نے کئی نیشنل اور لو لوکل بیگولیٹری باڈیز قائم کی ہیں جو ان اداروں کی نگرانی کرتے ہیں اور یقینی بناتے ہیں کہ وہ معیارات پر عمل پیرا ہوں ریاست نے ہیلتھ کیئر اداروں کے لیے لائنسنگ اور ٹرفی سرٹیفکیشن کے نظام کو مزید سخت کر دیا ہے کسی بھی ہیلتھ کیئر اداروں کو فعال ہونے سے پہلے ایک مناسب لائنس حاصل کرنا ہوتا ہے جو کہ ادارے کے استعداد سہولیات اور عمل کے قابلیت کی بنیاد پر دیا جاتا ہے یہ نظام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ صرف وہی ادارے کام کریں جو مطلوبہ معیار پر پورا اترتے ہوں ریاستی حکومت نے ہیلتھ کیئر اداروں کے نگرانی کے لیے ریگولر انپیکشن اور مانیٹرانگ کے نظام کو فعال بنایا ہے ان انسپیکشنز کے دوران اداروں کے کارکردگی صفائی مریضوں کے ساتھ برتاؤ کا جائزہ لیا جاتا ہے ہاں اس کے بعد اگر کوئی ادارہ مقررہ معیارات پر پورا نہیں اترتا تو اسے اصلاحات کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے اور بار بار ناکامی کے صورت میں ادارے کے لائنس منسوخ کر دی جا سکتی ہے ریاست نے مریضوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھی کئی اقدامات کیے ہیں مریضوں کو اپنے علاج کے بارے میں معلومات حاصل کرنے دوسرے رائے لینے اور کسی بھی بد انتظامی کی شکایت کرنے کا حق دیا جائے دیا جائے گا اس مقصد کے لیے ریاست نے شکایات کی ازالے کے لیے خصوصی ہیلپ لائنس اور آن لائن پورٹل بھی قائم کیے ہیں جہاں مریض یا ان کے اہل خانہ اپنی مسائل درج کر سکتے ہیں ریاست نے ہیلتھ کیئر کے عملے کے تعلیم اور تربیت پر بھی بہت خصوصی توجہ دی ہے اداروں کو لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے عملے کے باقاعدہ تربیت کا اہتمام کریں تاکہ وہ جدید طبی معیارات اور تکنیکیوں سے آگاہ رہیں اس کے علاوہ نئے بہتریوں کے لیے معیاری تعلیم اور ٹریننگ کے حصول کو بھی لازمی قرار دیا گیا ہے ریاست نے پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کے درمیان تعاون کو فروغ دیا ہے تاکہ ہیلتھ کیئر کی فراہمی کو مزید مؤثر بنایا جا سکے اس کے تحت پرائیویٹ سیکٹر کے تجربے اور وسائل کو پبلک سیکٹر کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے جس سے دونوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس تعاون کا مقصد ہیلتھ کیئر خدمات کے رسائی اور معیار کو بہتر بنانا ہے ریاست نے ٹیکنالوجی کا استعمال بھی بڑھایا ہے تاکہ ہیلتھ کیئر اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنائے جا سکے الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈ اور ٹرینی میڈینس کے ذریعے نا نہ صرف مریضوں کے دیکھ بھال کو بہتر بنایا جاتا ہے بلکہ ریگولیٹری عمل کو بھی زیادہ مؤثر اور شفاف بنایا جا رہا ہے ریاست ہیلتھ کیئر اداروں میں ناکافی ریگولیشن کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف پہلوؤں پر کام کر رہی ہے ان اقدامات سے نہ صرف مریضوں کی حفاظت اور صحت میں بہتر بہتری آئے گی بلکہ ہیلتھ کیئر کے نظام کی مجموعی کارکردگی بھی بہتر ہوگی ان اقدامات کی کامیابی کا انحصار مسلسل نگرانی اصلاحات اور عوامی شعور پر ہیں